आङो गाहाम खौरां बिलाइ आरो टिभि निउस चेनेलफोराव फरायनानै एबा बुंनानै होनो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला आंनावहाय साहस दङ आङो बेफोरखौ मोजाङै फरायनानै थख' थख' फोरमायनो हागोन आरो आङो खोन्थानो हागोन टिभि निउस चेनेलफोराव फैनो थाखाय आं बिराद गोसो आंबो फरायनानै होनो गोसो आं गुबुननि मोखाङाव फरायनानै होनो गोसो